आं दिनै जोंनि बर' हारियाव जों आबाद मावग्रा नालाय आबाद मावग्रायाव जों दिनै सेन खखा हेबो इनिफ्राय जेखाइ खबाइ हेबो इनिफ्राय दाला सान्द्रि सानदांगा इफोरखो हेबो इनिफ्राय सानदांगाखो मानि कारने नांगौ जों दिनै माइ मारा होब्ला सालिनायनि थाखै सानदांगाखौ नांगौ इनिफ्राय खाला बेसर फुयो खाला बेसर फोनायाव बे सानदांगाखो सालिनायनि थाखाय नांगौ इनिफ्राय नै फिथा सान्द्रि हेबो जों फिथा सान्द्रिखोबो जोङो हेबनानै जोंनि बिहामजोफोरा नायब्ला रायजो रजानि मानसिफोरा ओइ हिनजावसाफोरा बे फिथा सान्द्रिखौ फिथा जानायनि थाखाय अन गुन्दै सालियो इनिफ्राय जेखाइ आर' खबाइखो मा खामानियाव बाहायो जेखाइ खबाइखोबो नै दिनै आं हेबनानै फानहैयो हाथाय बाजाराव जेखाइ खबाइ बिफोरखो मानसिफोरा बायना लाङो बायना लांनानै ना गुरहैयो इनिफ्राय खबायाव ना लायो इनिफ्राय ना लाबनानै गुरनानै इनिफ्राय नै ओइ हिनजाव मानसिफोरा जे संनाय खावनाय आरो नाफोरखो जायो लोङो नै आरो सेन हेबो जों सेन हेबो आखाइजोंनो सेन हेबो औवा थसे दानना लाबबाय लाबनानै सैबाय सैनानै इनिफ्राय सेनखो हेबबाय दिरुं लाबनानै हेबनानै आरो इनिफ्राय न'आवबो सायो सेनखो न'आवबो सायो आरो बाराद्राय हेबनो हाब्ला फानहैयो फाननायाव फैसा मोनो दुइस' एकस' आर' बिसोरबो लांनानै बे सेनखो साहैयो साहैनानै ना लगायो ना लगायनानै न'आव बिहामजोफोरनो होफैयो जानाय लोंनाय एवनाय जानाय बेफोरखो खालामो इनिफ्राय इनिफ्राय जेंगाय हेबो जेंगायखो मानि कारने नांगो जेंगायखो ओइ मैगं थाइगं सुनो आलु सुनो हाबि जाबि खालामनो बे जेंगायफोरखो नांगौ आर' जों आबाद आबाद मावग्रा नालाय दुख्लि हेबो दुख्लि खादा बेफोरखोबो माइ दिखांनो नांगो माइ हुखांनो नांगौ बिफोरो बिफोरनि कारने जों आखाइजों मावनानै बहनो बहननानै आरो बिदिनो दा आबाद मावग्रा मानसिया इदिनो जाबाय दं खिन्थु दिनै इदिनो जों उन्दै बैसोनिफ्रायनो मावहै दांहै इदिनो जाबाय थायो जिहेतुके जोंहा माबा ओ साख्रि बाख्रि गैयानालाय बेफोरखोनो हेबनानै फानला फानलि जायो दा जायाब्ला उफाय गैया जिहेतुके जानांगोनआनो जों दा बुंनाय बायदि जायो माबोरै रैखा खालामगोन जोंनि नांनाय बेसादखो हा आखाइजोनो मावनानै जे जों नांनाय बेसादखो फाननानै बायना लाबनानै न'खरखो सलायनांगोन आर' न'खरखो बिदिनो जों सलायनानै दा सलिगासिनो दं आफा बोराय बाथौ इसरनि अननायाव जाहाथे बिदिनो जोङो आङो बेखोनो सान सानबाय थायो आर'